اگر ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے کون سی بیماری لاحق ہوئی ہے اس کو بہت زیادہ بخار ہے گلے میں خراش ہے سر میں درد ہے یا اور کوئی بیماری ہے تو اسی کے مطابق ہم اس کا پکوان بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو نزدیکی کلینک یا نزدیکی میڈیکل لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر جو بھی مشورہ دیتا ہے کہ اس مریض کو جو بیماری لاحق ہوئی ہے اسی کے مطابق اس کے پکوان ہونے چاہیے اسی کے مطابق اس کو کھانا کھلایا جائے کہ اس کے الگ سے کھانا بنایا جائے کہ پھل کھلانا ہے دال چاول کھلانا ہے یا بغیر نمک کے اس کو کھانا کھلانا ہے یا اور کوئی چیز کھلانی ہے جس حساب سے ڈاکٹر جو ہے مشورہ دیتا ہے جو بھی کھلانے کا ہم اس کو کھلاتے ہیں اس کے بعد اکثر ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم ہمارے گھر پہ جو ہے کھچڑی بناتے ہیں اور کھچڑی ایسے بنتی ہے کہ الگ سے دلیا لائی جاتی ہے اور اس کو جو ہے گرم پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اس میں ہلکا سا نمک ہلدی یا اور کچھ مرچ مسالے ڈال کر کے اس کو بنایا جاتا ہے جو کہ مریض کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ پروٹین ہوتی ہے جو اس کی شفایابی میں بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے یہی سب طریقے ہیں جو ہمارے خاندان میں بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں